جی آج کے دور کے حساب سے مجھے یقین ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ ٹیکنالوجی کے بارے میں غور کرنا سب کے مطالعہ کے لیے ایک بنیادی موضوع ہونا چاہیے کیوںکہ اس کے ذریعے لوگ کافی ترقی کر رہے ہیں اور اپنا وقت بچا کر کافی چیزوں میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں بالمقابل اس کے کہ اگر ٹیکنالوجی کا سہارا نہ لیا جائے تو کام جب بھی ہوگا لیکن اس وقت دو گھنٹے کے بجائے جس کام میں دو گھنٹہ لگنا ہیں اس کام میں آپ کو پورا دن بھی لگ سکتا ہے اس لیے ٹیکنالوجی کے بارے میں غور کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو جاننا ایک بنیادی موضوع ہونا چاہیے